औ आं सल' खोनासंनो बिराद मोजां मोनो मानो होनोब्ला सल' खोनासंनायनि हेफाजाबजों जोङो जिउनि माखासे दुखु दाहाफोरखौ दसे समब्लाबो बावगारनानै दोन्नो हायो आङो आंनि मुदनि हिसाबै मानि आङो देंखोफोर खोनासंनो मोजां मोनो माब्लाबा दुखुनि माब्लाबा इम'सनेल माब्लाबा थुलुंगाखांहोनाय मेथाइफोर आंनि साबसिन मोजां मोन्नाय रोजाबगिरि होनोब्ला आङो बर' इनदासथ्रिनि बिराजखौ साबसिन मोजां मोनो आरो लोगोसे सोरजिसुमा बिसोर सानैखौ मोजां मोनो मानो होनोब्ला बिसोरनि मोजां मोन्नायाव बिसोरनि रोजाबनायाव मानि आङो बिसोरनि गारांखौ मोजां मोनो आरो मानसिफ्राबो नायनो साइज नालाय सानैबो ओमफ्राय बिराजखौ आं साबसिन मोजां मोनो मानो होनोब्ला बिनि लिरनाय बिनि गारां जे बेयो रोजाबो मिलौहाबनाय बेयाव मानि गावखौनो मुहिलांनाय बायदि मोनलायो आरो ओमफ्राय जायगानि देंखोनि सोमोन्दै होनोब्ला बर' राव बर' मेथाइखौनो बुंजायो जोंनि बर' मेथाइफ्रा गोदोनि गोदो बो मोजांमोन आलाइआरन नि आलाइआरन सावथुननि जे मेथाय बेफोर बेराद ओंथि गोनांमोन लोगोसे गोबां ओंथि गोनां मेथाइफोर दङ जोंनि बर' मेथायावबो बेजों लोगोसे दानि जे मदार्न जुग बेहाय बर'फोरनि माखासे दामजुफोरनि देंखो बाहायनाय आरो जे सुर गोदान सावथुनफोरनि गोहोम गोलैनायावसो सोलायनाय नुबोबाय लोगोसे आरो जे रेप सं बे रेप सं फोरखौ बर' मेथायफोरावबो दायो जों रोजाबनायखौ जोङो नुनो मोनसै बेनोसै